नाश्तामे रोटी बनबै छिए सबजी बनबै छिए दालि खानामे दालि चावल चोखा भुजिआ सबजी मिञ्जन हरचीज बनैके बालबच्चा सभकेँ खिलाएल जाइ छै मर मेहमान सभकेँ देखल जाइ छै खिलाबै छिए रातिके लिए रोटी दालि सबजी दूध आम मिठाइ केला सब बालबच्चाकेँ खिलाएल जाइ छै सबजी बोली भात रोटी दालि सबजी से सभकेँ खिलाएल जाइ छै बनाएल जाइ छै खाना छओ बजेसे छओ बजे भोरमे नाश्ता करल जाइ छै दस बजे तक ओकरबाद चारि बजे खाना दालि भात सबजी चोखा भुजिआ पापड़ अचार हरचीज कएल जाइ छै आओर कि करल जाइ छै भात दालि चोखा सब बालबच्चाकेँ खिलाएल जाइ छै दूध हरचीज खिलाएल जाइ छै दालि भात चोखा सबजी भुजिआ पापड़ अचार सबकिछु कै के खिलाएल जाइ छै आओर कि करल जाइ छै हरचीज जा के करल जाइ छै दालि भात सबजी चोखा भुजिआ पापड़ अचार मखान चोखा दालि सबजी चोखा भुजिआ दालि अल्लू सोयाबिन सबजी परोर कटहल हरचीज खिलाएल जाइ छै बालबच्चाकेँ सभकेँ हँ ठीक बालबच्चा सभकेँ खाना खिलाएल जाइ छै दालि भात